नमस्ते अरे कह रहे थे एक किलो ओ चे तो रोहू चहिए था हमको कैसे हैं रेट छः हज़ार औ इसके अलावा भी कोई मछली है जो बढ़िया इससे अच्छी हैं कौन सी सी मछली है अच्छा वह कैसे है अच्छा

तो क्या यह सब मछली का आप अपने तालाब से लाते हैं या कहीं और से वगैहरा से

यहीं पास उसी के तालाब से कहीं बाहर दूर से लाते हैं अच्छा यह इधर पास के मतलब मछली साइज कैसा है कितनी बड़ी मछली है

अरे वह टेकर नहीं रखे हैं का वह कितने बड़ी हैं बड़ी मछली नहीं रखे हैं का जो तीन किलो चार किलो तक की हों

यह अच्छा बजट हो बता रहे थे वह कितने तक दे पाएँगे आप किस रेट तक रोहू रोहू हाँ हाँ रोहू कितने में देंगे उसको कम नहीं होगा दाम देखिए थोड़ा कम हो जाए तो दे दे दीजिएगा अरे एक किलो चाहिए था चलिए ठीक है भैया तो दे दीजिए एक एक किलो ठीक ठीक